जब इसकुलमे पढ़ैत छलहुँ तऽ इसकुलोमे जे रहै से ओहिठमा गार्डन रहै फूलके बगीचा रहय ओहिमे जे छै से मेन बागवानी होइत छलै तऽ देखैत छलहुँ तरह तरहके ओहिठमा जे छै से ओहिमे गाछसभ रहय फल फ्रूटके भी रहै आमके रहै महुएके भेल लीचीके आओर बहुत रास फूल पौधाके तऽ मने कोनो कमिए नहि ततेक मतलब रहय कि मतलब जयतहुँ इसकुलमे तऽ देखितहुँ गार्डनके ओहिठाम बगीचाके आस पासमे तऽ बड़ा सुन्दर लगय बहुत देखि देखि कऽ मोन हुए कि कतेकसँ कतेक पेड़ पौधा हमहूँ लगयतहुँ अपना घरपर अपना घरके आसपासमे अपना दलान उलानपर दरवज्जापर आओर जे छै से तऽ जयतहुँ तऽ कनिक रूकि कऽ कनिक ओहि बगीचाके कात कोरसँ रूकि कऽ कनी देखितहुँ कि केना केना की कऽ रहल छै तऽ ओही हिसाबसँ हम देखैत छलहुँ तऽ ओहिठामसँ तब जा कऽ हमहूँ अपना घरपर जे छै से लगाबय लगलहुँ आओर लगेलहुँ फूलके बहुत बहुत मोन हुए कि फूल लगाउ जेना कखनहु सर्दीके दिनमे ठंडाके दिनमे गेंदाके फूल गेंदाके फूलके जे चमक आओर कलर देखि कऽ तऽ बुझाए कि कतेक मोन खुश आओर कतेकसँ कतेक लगाउ एक जगह लगाउ तऽ दू जगह गुच्छा गुच्छाके फुलाय छै फुलाइत रहय से एकदम बूझाय कि हँ हमरो घर दलानपर लगायब ने तऽ हमरो खूब फुलायत बहुत अच्छा लगैत छलय आओर आम तामके गाछ भी आमके गाछ भी लगेलहुँ आमके गाछ फड़बो करैए भऽ गेल लगेला दस साल भऽ गेलै तऽ ओही हिसाबसँ आओर लीचीके गाछ भी लीची तऽ हमर लीची गाछ तऽ लीची तऽ ततेक सुन्दर छै कि मतलब की कहल जाउ एकदम लीची एकदम बड़ा बड़ा लीची आओर ओ लीचीके तऽ छिलका छीलू आओर गुद्दा बुझाय कि हँ एकदम ओहिसन तऽ लीची उएह छै कि कतहु लीची कोनो छहिए नहि तेहन लीची बहुत सारा लीची तऽ होइत छै कि मतलब फड़ल तऽ पकल तऽ ओहिमे कीड़ा भी रहै छै लेकिन ओवला लीची नहि छै बहुत बढ़िआँ लीची छै आओर इस तरहसँ बहुत मतलब आओर फूल ऊलके गाछके हमरा बहुत मतलब अच्छा रहए फूलके गाछ जे छै से एखनहु लगेने छी आओर गेंदाके फूल आओर से बहुत सारा फूल छै गुलदाउदीके छै आओर फूलेबो करैए एखन ठंडामे तऽ फूलेबो करैए